پارک اسٹریٹ ساٹ لیک ہاوڑا بالی گنج علی پور بھوانی پور گڑیاہٹ جام بازار بگ بازار دھرمتلا پول بھگان وکٹوریا میموریل ہاوڑا بریج مدر ہاؤس برلا مندر انڈین میوزیم سائن سٹی